हाँ नमस्ते बोलिए हाँ भी एक थौक के भाव लोगी तो बीस हज़ार रुपैया लगेगा आँय तो थौक में चाहिए तब पे भी भी बीस हज़ार रुपैया लगेगा

बीस का एक गड्डी रहता है थौक के भाव बीस बीस का रहता है हाँ तो ठीक है भिजवा देंगे कि आके ले जाओगी हाँ बीस हज़ार कम नहीं होगा सही है भाई महंगाई है ना कम कहाँ से कम होगा सिलाई करने का उसका पैक करने का तो उसमें खर्चा लगता है ना आदमी से भिजवाएँगे तो उसका भी भाड़ा लगेगा उसका पैसा भी लगेगा बीस हज़ार तो बोल रहे हैं आप आके अपना पसंद कर लो पसंद करके अपना ले जाइए कब आओगे हाँ हर कलर का मिलेगा आइए देख लीजिए हाँ आइए देख लीजिए कब कब तक आओगी हाँ आके अपना पसंद करके ले लीजिए कब आओगे ठीक आके अपना पसंद करके अपना ले जाइए इ छूट ऊट नहीं मिलेगा इसमें छूट नहीं मिलता है नहीं भाइए नहीं भाई ठीक नहीं होगा छूट नहीं मिलेगा ऐसा छूट रहेगा तो कैसे दुकान चलेगा तो ठीक है आइए जैसा आप समझ लेंगे आइए नमस्ते